समाचार पत्र तो काफी आते हैं और मैं सामाजिक जो प्रस्ताव जैसे पत्र होते हैं दुर्घटना जैसे कि अभी जल्दी में एक दुर्घटना रेल रेलवे दुर्घटना हो गई है उस उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर वह यह लोग चाहते तो वह नहीं हो सकती थी कि मानकर चलिए कि जैसे कि यह समाचार पत्र है मैं बता रहा हूँ कि कि वह लोग अगर जैसे कि अगर पहले से यह सारी सिक्योरिटी या देखभाल करते तो यह ऐसी दुर्घटना कभी न होती बनारस की बात है रेलवे दुर्घटना में काफ़ी लोग मारे गए तो रेलवे की यह गलतफ़हमी है कि अगर ये चीज़ अगर पहले से ही देख लेते जो अधिकारी लोग हैं तो यह ऐसा कभी न होता तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर यह सुरक्षा सारी बरती जाए तो फिर यह गलतियाँ न होतीं तो यही बस सब सोचकर बताया जाता है कि मैं बता रहा हूँ कि समाचार के द्वारा कि अधिकारी लोग अगर अपनी सुरक्षा से अगर पूरा का कार्यभार अगर अपने तरीके से करें और अपनी ड्यूटी निभाए निभा सकें तो यह दुर्घटना न होती इस समाचार के माध्यम से मैं बत बता रहा हूँ कि सारे अधिकारी अगर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करने लगें तो यह मानकर चलिए जो रेल दुर्घटना जो हुई है वह न होती अगर यह सब हो रहा है तो इनके सबकी लापरवाही की वज़ह से ही हो रहा है कि यह लापरवाही क्यों हुई अगर सही समय से सही ढंग से वह काम पहले ही हो जाता तो मानकर चलिए इतनी जो जानें गई हैं वह कभी ना जातीं तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जो यह सरकार है सरकार को टाइट रखना चाहिए कि यह चीज़ें क्यों हुईं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए बस और यह अगर मानकर चलिए आप अगर यह सब अगर उनसे उनके ऊपर पहले से ही लगू लागू की गई होती कि आपके रहते हुए अगर यह सब हो गया क्यों हो गया भाई मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि क्यों हो गया अगर यही सब अगर अगर वह लोग पहले से ही सुरक्षित हर तरीके से अगर कोई अपना पूरा काम मनोजित से करता है तो यह आप मानकर चलिए कि कितना अच्छा रहेगा तो मेरा कहना है कि अगर वह लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं तो उनको निभाना पड़ेगा वरना जो यह दुर्घटना हुई है और सरकारी का नुक़सान हुआ है जो जानें गई हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा तो यही सब जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी तो दुर्घटनाओं की समस्या के बारे में मैं ज़रूर यह सब चीज़ें बताता रहता हूँ और मुझे भी अच्छा भी लगता है कि क्योंकि मैं यह दुर्घटना इतनी सब जो मृत्यु हो गई है अगर एक अगर पहले से ही यह सब रोक दी जाती तो यह मृत्यु नहीं होती तो मैं इसी दुर्घटनाओं के माध्यम से बताता हूँ कि मानकर चलो अगर यह सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से और अच्छे तरीके से अगर यह निभाएँ तो यह मानकर चलो यह कभी भी ऐसा दुर्घटना स्थल रोका जा सकता है क्योंकि अगर यह लोग अपने को मोटिवेट या उत्साहित करके अपना काम अपना अपना काम सब लोग अपनी अपनी ईमानदारी से करने लगें तो शायद ऐसी ऐसी दुर्घटना कभी भी न हों जो सरकारी गवर्नमेन्ट है जो इन लोगों को देती है और फिर इनको तो कितनी लापरवाही की वज़ह से कितना नुक़सान सरकार भी का भी होता है भाई रेलवे का है वही टूटनी फटनी दगनी चालू हो गई और क्या हुआ आख़िरी में यही सब होता है कि सबसे बड़ी से बड़ी मात्रा में सरकार का नुक़सान हुआ तो इन कर्मचारियों को आदेश दिया जाए कि आप अपनी जो नौकरियाँ हैं और ईमानदारी हर दिखाते हुए अपना काम अपने स्वयँ तरीके से आप अगर उसको टाइम से बतौर कर लेते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएँ नहीं होंगी और उन पर रोक भी लग जाएगी तो मेरा अनुरोध है कि उन लोग से कहा जाए कि ऐसी गलतियाँ दोबारा कभी भी भविष्य में न हों तो ही ही अच्छा है सबसे बड़ी बात तो एक यह है क्योंकि वह लोग अपना ध्यानपूर्वक काम अगर करने लगें तो यह मानकर चलिए कि कभी भी भविष्य में ऐसे दुर्घटना स्थल नहीं होंगे और और क्योंकि वह लोग यह सोचकर चलते हैं कि मुझे तो अपनी सैलरी मिल ही रही है तो और टाइम से हर चीज़ हो रहा है तो अपना टाइम से अगर वह अपने लोग काम कर लें तो ऐसे काम कभी भी नहीं होंगे